पंदरां अगस्त उन्नी सौ संताली जदूं साढ़ा देश अज़ाद होएया ते छब्बी जनवरी उन्नी सौ पंजाह् जदूं साढ़ा संविधान लागू होएया ते बीह् दिसंबर जदूं अ'ऊं पैदा होएया ते पंज सितम्बर मेरे दोस्त दा जन्मदिन ऐ ते छे अप्नैल मेरा मेरे मेरे भ्राऊ दा जन्मदिन ऐ ते कत्ती गी कत्ती मार्च मेरी भैनू दा जन्मदिन औंदा ते ठारां जनवरी मेरी दूइयें भैनू दा जन्मदिन ते सोलां मार्च मेरे दोस्ता दा जन्मदिन होंदा ऐ